आमच्या वाठारांत खुबशे अशे जागे आसा जे देखाव्या सारके आसा आनी गोंय सरकाराच्या वतीन जर एक चळवळ घडून आयली जाल्यार ह्या जाग्यांक टुरीश्ट स्पोट्स म्हणून आमी करपाक शकता